ہاں گاؤں میں آج بھی بیل گاڑیوں کی دوڑ لگائی جاتی ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں جس کو دوڑ میں حصہ لینا ہوتا ہے وہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اعلان کیا جاتا ہے کہ آج وہاں پر اس جگہ پر بیل گاڑی کی دوڑ لگے گی تو دور دور سے لوگ آتے ہیں حصہ لینے اور کچھ انعام رکھا ہوا ہوتا ہے جو فسٹ آتا ہے اس کو وہ انعام دیا جاتا ہے اور ہاں گاؤں کے اندر آج بھی مرغے کی لڑائی کرائی جاتی ہے اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ آس پاس کے جتنے گاؤں ہوتے ہیں اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر مرغیوں کا یا مرغوں کا کمپیٹیشن ہے تو وہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ایک بڑے سے میدان میں پہنچ کر مرغیوں کی لڑائی یا مرغوں کی لڑائی کراتے ہیں